आंनि मोजां मोनसिननाय नाफोरा जाबाय गोरि फिथिख्रि ना सिंगि मागुर ओमफ्राय बेखौ मोजां मोनो ओमफ्राय मोनसे बेराद मोजां मोनो खुसिया बेखौ आं मोजां मोनो ओमफ्राय ओरैनो मानसिफोरा बबे बबे नाखौ जानो मोजां मोनो मानसिफोरा फ्रायानो दा सिंगि आरो मागुर बे मोननैखौ रिकमेन खालामो ओमफ्राय बार्लि ना बेफोरखौ बांसिन मोजां मोनो आरो